आं फरायनायखौ जोबोर बाख्नायो आरो जोबोर मोजां मोनो मानो होनोब्ला मानसिनि जोलैआ जोंनि बे फरायनाय गैयाब्ला फरायनाय गैयाब्ला थारैनो बिनि संसार जानाया माने आन्दादुन आन्दाखानुन बायदि जायो मानो होमब्ला लेखा गोरोंनि मावनाय दांनाय साननाय हनाय फुजिनाय बे बेफोर गासिबो फाराग जायो फाराग लाबोयो आरो बेनिफ्राय जोंनि बे फरायसालियाव दा जों नुनो मोननायाव जोंनि बे अल बि टि ए डि एरियायावनो बि टि सि नि एरियायावनो जों अनेक बड' बड' मेडियाम फरायनाय बे बर' मेडियाम फरायनायनि गेजेरजों बर' बिजों फरायनाय गथ'फ्रा दिनै गोबांथार गोजौ थाखोआव फरायनानै दा बहुतथार बहुत मानसियानो जोंनि बर' बर' हांखोजों बर' जों फरायनाय गथ'फ्रा दिनै इउनिभारसिटि बारग'नानै दिनै सोरबा उखिल जादों सोरबा हाखिम जादों सोरबा आइ ए एस जादों सोरबाया ए सि एस जादों बेफोरबायदि फरायनायखौ आं जोबोद बाख्नायो आरो जोबोद मोजां मोनो जोङो गुदिनिफ्रायनो सोलोंनायाव जोङो गासिबो जोङो मा होनो बेखौ जोथोन लानांगौ गथ' गथाइफोरखौ जोङो हौवायानो जा हिन्जावआनो जा जों जोथोन लानांगौ जोथोन लानानैसो दा मोजां बिसोरखौ नांगौमानि बिजाब बायनो हानाय नांगौमानि माबा होनाय पास जाना एडमिसन खालामना होनाय बे जाबाय जोंनि बे फरायनायनि गुदि थांखि दा बेनो जोङो ओरैबादि मोजां मोनो खालि फरायनायनिल' नङा धोरोमनि बिजाब जेरै जोङो नुनो मोनो दा जोंना बाइबेल बाइबेलखौ खृष्टान धोरोमारि बिथांमोनहा बाइबेलखौ मोजां मोनो आरो जोंनि हिन्दु धोरोमनि हिन्दुइजिमआ जेरै दा गिता भागवात महाभारत बेफोरखौ जेरै मोजां मोनो आंबो दा नैबे जोंनि बे धोरोम बिजाबनि गेजेराव बाथौ धोरोम जानायलाय जोंनि बे बाथौ धोरोमखौ गुदि बाथौनि जिथुनाखि लेखा दं बे ले बे गुदि बाथौनि लेखाखौ जोङो फरायबाय आर'ज मेथाइ खनबाय बे मेथाइजोंनो माबाजोंनो लेखाजोंनो बे लेखाजोंनो जोङो हाबा होबाय हुखा होबाय जोङो बेजोंनो खेराइ खुंबाय बेजोंनो जोङो गारजा फुजा लोक्षि फुजा इटादि इटादि फुजायाव जोङो बे लेखानि मन्थ्रजोंनो जोङो दिनै बे लेखा फरायनाय होननाय जिनिसआ बिराथ गिदिर लेखा फरायनाया खालि साख्रिनिल' नङा होननानै जोङो रायजोफोरखौ बुजायो बे साख्रि मावनायनि गेजेरावबो जों गासिबो लेखा गोरों जानानै साख्रि मोननायनि आसायावल' नङा लेखा रोङोब्ला जोङो फालांगि बेफार फालांगि खालामनो हायो जेरै गय फाथै बेसर फाथो इटादि इटादि जोंनि माबा खालामनाया जोंनि गोनांथार जोंनि बे लेखा रोंनायनि गुन आरो बिथांनि आदर्श बिथांनि जि माने रोंगौथि गोनां बे जोबोरैनो बाख्नायथाव माने लेखा रोङैनि माबानाया ओइ रायजो जानाया एसे आलाइ जाब्रे जानो नागिरो मानि लेखा रोङैनि माबाया रायजो जानायाव संसार जानायाव आलाइजाब्रेखौ नै बिदिखौ बुंनाय जायो अलसिया जायो मानसिया आरो बिदिनो हाजिरा मुजिरा मावब्लाबो सानखौल' नायदावनानै खामानिखौ फोजोबनायनि सेस्थायाव गैया बिदि बे रोखोम जायो आरो बेनिफ्राय ग्रोब बेबायदिनो बुंनोबो हाया माजाहोनफ्राबो बुंनो हाया मानो हाया बे रोखोमनि जानानै माहाजोनफ्रा गोसोजों गोसो दुखु मोननाय बिदिनो फैयो दा जोङो बिदिनो जोंनि बे लेखा गोरों सुबुंआ दा जेरैबादि दावगाबाय दा जोंनि देग्लायनि आं बेखौ बुंगोन देग्लायनि जोंनि बे बिटिएडिआव सुबुं सानखोनि गेजेराव नैबे जोंनि बे मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव गासिबो मानि एखे हानद्रेद पारसेन्ट नाइटि नाइन पारसेन्ट आनो माने मेट्रिक पास जानाय पि इउ पास जानाय बि ए पास जानाय इउनिभारसिटि पास खालामनाय जों बायदिसिनाखौ जों बे बिथिङाव जों लेखा फरायनायखौ जों नुनो मोनबाय आरो जोङो मिथिगौ दा बे बेनिखायनो जोंनि बे लेखा फरायनाया गोनांथाराथ' गोनांथिआथ' जोबोर गोनांथिखा दा जायनि फलआव जोङो दिनै गोग्लैसोनानै थाबाय गोग्लैसोनानै दङ बे गोग्लैसोनानै थानाय माहारिखौ जोङो दिनै फो फोथांनो थाखाय फेदेरनो फेहेरनो जोंखौ बोसोन होनो थाखाय बिथांमोनहा फैदों जोंनि बे रोंगौथिखौ गासिबो सिनायथि लाफैदों जोंनि बे नागरिक सत्त बेफोरखौ बिथांमोनहा बुजायफैदों आरो खिन्थादों जोंनि दा एग्रिकालसार डिफारमेन्टनिफ्रायबो फैनानै गोबांथार जोंनो सुबुरुन होलांदों दा गरमेन्टनिफ्राय बे जोङो नै दा आबाद खेथि मावनायाव जोंनो आलु जोलै बेसर जोलै जुखाम जोलै बायदि बायदि होदों दा बे फरायनायनि गेजेरजों जोंनो दा गरमेन्टआबो जेरै बायदि वाननिफ्राय आराम्भ खालामनानै एखेबारि थुवेल्भ ख्लाससिमआव बि ए पास जाजासिमआव माने गरमेन्टआ जोंनो बेखौ मोजां मोनसे स्क'लारसिप महरै स्क'लारसिप होदों बे स्क'लारसिपखौ जोंनि गथ' गथायफ्रा बयबो नाजावदों नाजावनानै बे बे स्कलारसिपजोंनो बिथांमोनहा गावनि गाननाय जोमनाय माबा नांगौ जा भाबफोरखौ बानायना लादों आरो बे लेखा फरायनाय गुदि बाथ्रायानो जों गामियाव बिदिनो फोसावो फोसावनानै जों बुङो मास्टारफोरखौ मोजां जा बे फरायनायाव गोसो हो जे गथ'आ माबायदि फोरोदों बेखौ दे